राजस्थान में कई प्रकार के कपड़े हैं जिस तरीके जैसे कॉटन है और हौजरी है सिल्क है प्योर है यह चीज़ें मिलती है इनपे जैसे रंगाई होती है प्रिंट छपता है और क्या नाम है चिड़ी का वर्क होता है पा बूँदी का काम होता है बन बंधेज का होता है ये कई प्रकार के जैसे काम होते हैं जो ज़्यादा यहाँ का जो ज़्यादा है वह है जैसे बंधेज का है और राजस्थानी जैसे ड्रेसों पर राजस्थानी प्रिंट का होता है राजस्थान की जैसे औरतें बनाती है और यह कपड़ा मतलब काफ़ी काफ़ी लोग परचेस करते कॉटन का है सिल्क है ज़्यादातर कॉटन ज़्यादा पर्चेस होता है और प्योर का है तो प्योर का कपड़ा अभी काफी परचेज होता है यहाँ पर और कपड़े को कई मतलब जैसे कोई साड़ी साड़ी के रूप में है कोई सलवार सूट है यह मतलब सलवार सूट है टॉप है कुर्ते है ज़्यादातर यहाँ कुर्तों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है कुर्ते बहुत लोग पहनते है करते हैं और उनपे प्रिंट कुर्तों पर प्रिंट होता है बंधेज का भी होता है उसपे कढ़ाई का होता है प्रिंट होता है और बंधेज का भी होता है यह तीन होता है और उनको कई तरह से बनाया जाता है हाथों से